हैलो आहो भैया कपड़े आह्ली दुकानै दा बोल्ला नै अस कपड़े केह् फंक्शन किश जां इंया देई ओड़ां ब्याह् रेडीमेड़ लैने जां इंया ते चलो क्लेक्शन सारी नमीं नमीं आई दी ऐ कल्ल में पराना माल निं दिंदा फ्रैश आर्टिकल थ्होग अच्छा केह् आक्खा दे आवाज़ थुआढ़ी खराब आवा दी थुआढ़ी ते थुआढ़े घरा दी गल्ल ऐ तुस आओ ते सेही आं शेरवानी रक्खी दी तुसें अपनी लैनी ते लैओ बुकिंग आह्ला सिस्टम बी ऐ ते ब्याह् कुदै थुआढ़ा ते नेईं कुदै अच्छा थुआढ़ा आई गेआ निं म्हाराज आओ तुस आओ ठीक आई जाओ आई जाओ